میں آن لائن ایک سوٹ منگائی تھی جو بالکل بھی اچھا نہیں نکلا دکھایا کسی اور طریقے کا لیکن آیا تو بالکل بھی اچھا نہیں تھا پھٹا تھا اور جس طریقے کا دکھایا کلر اس میں بہت ہی پیارا تھا پر آیا تو کلر بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے جیسا دیکھا تھا ویسا بالکل نہیں تھا میری پسند کا بالکل نہیں تھا بالکل پھٹا ہوا تھا اچھے طریقے کا نہیں تھا بہت ڈھیلا بھی تھا